حکومت اور غیر منافی بخش تنظیمیں مختلف طریقوں سے کھیلوں کی ترقی میں معاونت کر رہی ہے مالی معاونت حکومت اور این جی اوز مالی امداد فراہم کرتی ہیں تاکہ کھیلوں کی تنظیمیں اور اکیڈمیز بہترین سہولیات فراہم کر سکیں انفراسٹیکچر کی ترقی کھیلوں کے میدان جمنا عظیم اور تربیتی مراکز تعمیر کیے جاتے ہیں تربیتی پروگرامس باصلاحیت کھلاڑیوں کو تربیت دینے کے کے لیے قوموں اور بین الاقوامی سطح کے کوچز کو مدعو کیا جاتا ہے ایوانٹس اور مقابلے مختلف کھیلوں کے مقابلے اور ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع ملے اسکالرشپ اور گرانٹس باصلاحیت کھلاڑیوں کو اسکالرشپ اور گرانٹس فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم اور کھیل دونوں میں کامیاب ہو سکیں سماجی آگاہی کھیلوں کے فوائد کے بارے میں عوامی آگاہی پیدا کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کھیلوں میں دلچسپی لیں یہ اقدامات مجموعی طور پر کھیلوں کی ترقی میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور نوجوان نسل کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرتے ہیں